میری پسندیدہ مچھلیوں میں سے بہت سی مچھلیاں شامل ہیں عام طور سے جن مچھلیوں کو کھانا لوگ پسند کرتے ہیں وہ روہو مچھلی ہے